ہمارے یہاں دیہی کمیونیٹی نوجوانوں حالیہ برسوں میں روایتی رقص کی شکلوں میں بہت زیادہ دلچسپی دکھائی ہے جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو رہی ہے اور وہ لوگ اس چیز پر مسلسل کوشش بھی کر رہے ہیں جس سے ان کے اندر رقص کی جو بھی شکلیں موجود ہیں اس ساری شکلوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ روایتی رقص کو بڑھاوا دینے کی بھی ایک نئی شکل تیار کی گئی ہے جس سے ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت کا پتہ چلتا ہے اور ہمارے پرفارمنس کا ذریعہ ہے اور اس ذریعے کو ترقی دینے کو بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ رقص کی جو بھی نئی شکلیں اور ایجاد دکھنے لگتی ہے اور سب ہماری ہی تہذیب اور ہماری ثقافت کا یک دین حصہ ہے جس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے